बर'नि ओनसोलारि रावसाफोरखौ सोलोंनाय आरो बाहायनाय बिनि बेलायाव आं फंनैसो बुंनो नागेरदों गासै खमैबो मोनब्रैसो रावसाफोर खौ जों नुनो मोनो बर'नि गेजेराव जायखौ राव बिगियाननि नोजोरजों जोंनि फरायसंगिरि बिथांमोना बुंलांदों एबा दिहुन्ना गालांदों बिनि गेजेराव सोनाबारि क'क्राझार ओनसोलनि बर'फोर आरो वेस्ट बेंगलनि बर'फोर सोनाबारि बिथांमोननि रावसाखौ मोनसे रावसा हिसाबै वेस्ट बेंगलनि बर'फोर आरो नेपालनि बर'फोरनि रावखौ मोनसे रावसा हिसाबै क'क्राझारनिखौ मोनसे मानगोनां हिसाबै स्टेन्डार्द डाइलेक्ट ओरै होन्नानै आरो बिनि सानजाहा थानाय सानजारि डाइलेक्ट मोनसे रावसा बे आरो बिनि अनगायै जोंहा खोला जेरैहाय गवालपारायाव थानाय आरो कार्बिआंलङाव थानाय बर' सुबुंफ्रा जा रावसाखौ बाहायो बे मोनसे ओरै होन्नानै जोंनि राव बिजिरसंगिरि बिथांमोना थि खालामना गालांदोङो दा बिनि अनगायैबो थाबावनो हागौ दिनैसिम रावसानि सायाव मोजां फरायसंनाय संदाननाय जाजोबाखै बे दासिमबो बिनि सायाव सं दान्नाय सोलिगासिनो दङ दा सारभे जानानै जोबागौ माने जोङो दाथिहै मोनब्रैल' रावसा दं मोनबा दङ बा मोनद' दङ ओरै होन्नानै दाथियै जों बुंनो हाथ'वा दा दा जियानो जा जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां रावसाफोर दङब्लाबो गावजोंगाव बुजिलायो जेरै वेस्ट बेंगलनि बर'खौ जों बुजियो नेपालनि मेसेफोरनिखौबो इसे इसे बुजियो दा बे रावसायानो रावसाफोरनि गेजेराव बुजिलायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे आंगो सानलायनाय जोंनि गेजेराव दङ नेपालनि बर'फ्राबो बर'आनो वेस्ट बेंगलनि बर'आबो बर' कार्बि आंलंनियाबो बर' डिमापुराव थानाय बर'फ्राबो बर' दा बे रावसानि गेजेरजोंनो लासै लासै बे रावसाफ्रानो गुबुन रावावबो महर लालांनो हागौ डिमापुराव थानाय बर'फोरनि रावा जुदि सोलाय लाङोबा गैया जालाङोबा मा राव महर लाहैगोन जों बेखौ बुंनो हाया थिग बिदिनो नेपालाव थानाय मेसे बर'फ्रा गावसिनि मेसे रावा गोमा लाङोबा माबा मोनसे सोमजिहैयोबा माबा मोनसे गोदान रावनि जोनोम जागोन थिग बेबायदिनो बे फिसा फिसा रावफ्रा गोमा लांनोबो हागौ एबा मोजां हाबाफारिनि गेजेरजों बेफोर रावसाफ्रा साबसिनबो जोंखांनो हागौ बा साबसिन जानो हागौ हमथानायनि गेजेरजों फरा फारियाव लाबोनायनि गेजेरजों दा बेबायदि रावसानि बेलायाव जों बेखिनिखौ बुंनो हायो